समुदाय जा खेल खेलण जो महत्व आहे त मनु तंदुरुस्तु ऐं दिमाग़ु चुस्तु थो रहे ग्रामीण माण्हू यानी गांव जा माण्हू जी हीअ मान्यता आहे की उन खे हर प्रकार जो गेम खेॾणु खपे जीअं त जंहिंसां असांजी सिहत सुठी आहे ऐं दिमाग़ु हिकु जॻहि ते लॻो पियो हुजे ऐं मनु बि ख़ुशिहाल थिए गेम खेलण सां माण्हू जो दिमाग़ु ॾाढो सुठो रहंदो आहे ऐं गांव जा माण्हू अगरि चुस्तु तंदुरुस्तु आहिनि त उहे घणेई प्रकार जा खेल खेलींदा आहिनि उन्हनि जा ॿार मोबाइल में खेल था खेलनि पंहिंजो घिटीअ में मोहले में दोस्तनि सां गॾु खेल खेले तंदुरुस्तु रहनि था ऐं बीमारु बि घटि पवनि था गांव जा माण्हू बि राय ॾियनि था की समुदाय खेल खेलणु खपे यानी ॿ गेमियुनि जे अॻियां प्रति लगाव रखणु खपे ऐं गेमियुनि लाइ अॻियां वधणु खपे